हम एखन सी सी टी वी हित विजन कम्पनीके लगेलहुँ जकर कलर नहि नीक लागैत अछि ओकर देखाब जे देखैत् छी ओ ठीक नहि लागैत अछि हमरा जे कि हम सोचलहुँ एकरा हम वापस करयके सोचि रहल छी जे कि हम एकरा बहुत जल्द वापस करब